हेलो सर मेरे को कुछ जगह घूमना था जैसा मध्य प्रदेश हो गया उत्तराखंड हो गया देहली हो गया तो उनका क्या क्या वो रहेगा उनका पैकेज हाँ जी सर हाँ हाँ तो सर इनका पेकेज क्या क्या रहेगा और जैसे अगर सिंगल का और फैमिली पेकेज दोनों आप शेयर कर सकते हैं वो तो सूटेबल रहेगा आपकी इनशोरेंस वगैरह कुछ है अपनी कंपनी का हेल्थ इनशोरेंस और लाइफ इनशोरेंस दोनों अच्छा तो कितने दिन का टूर रहेगा सर अपने फैमिली के साथ आया तो अच्छा और जैसा एम पी के अंदर यह उज्जैन में जो भी हैं कालभैरव मंदिर महाकाल मंदिर गढ़गाली का मंदिर सब विजिट होगा और दिल्ली में सर अच्छा और पैकेज क्या रहेगा सर जैसे इसका फैमिली के साथ सर मैं मेरी वाइफ़ मम्मी और पापा उनकी होगी फिफ़्टी के एक्रॉस ठीक है सर मैं आपको अपडेट कर दूंगा